हैल्लो बस ठीक तुस सनाओ तुं'दा केह् हाल ऐ किश नी बस बैठे दे आं हां जी ओ मैं थोह्ड़े फ्रूट लैने हे हां जी ए ते तुं'दे कोल सेब हैन हां ते कन्नै अंगूर ते इक इक किल्लो लैने हे नेईं और कोई खट्टा फ्रूट ऐ जि'यां मसम्मी होइयी यां कीवी होई अच्छा ते सब किश पाई ओड़ो इक इक किल्लो ते कुसले धोड़ी सब लैन आई जां मैं होम डिलीवरी करी ओड़ेओ तुस ठीक ऐ ठीक ऐ मि सनाई ओड़ेओ फ्ही मैं एड्रेस देई ओड़गा तुसें तुस करी ओड़ेओ होम डिलीवरी नेईं और किश ते नी चाहिदा फ्ही चाहिदा होग ते मैं फोन करियै सनाई ओड़गा हां जी ओके